उत्तर प्रदेश में चित्रकला जो सोनो काल मुगल काल मञियो वेंदो आहे जहांगीर जे शासन काल में चित्रकला पंहिंजे शीश ते हुई मुगल चित्रकला शैली एशियाई संस्कृति जी सभ खां वॾी उप्लबधीअ मां हिकु हुई बुंदेल खंड में चित्रकला जी कला पूर्णता जे शिखर ते तॾहिं पहुती जॾहिं ओरछा जे राजा मथुरा में केशव देव जे मंदरु जो ॿीहर पुन निर्माण करायो मथुरा गोकुल वृंदावन ऐं गोवर्धन जी पेंटिंग भॻिवानु कृष्न जे जीवन खे ज़ाहिर करे थी साणो साण उत्तर प्रदेश जी शिल्प कला बि अहम आहे चिकिनकारी हस्त शिल्प जो बेहतरीन नमूनो आहे जेकी लखनऊ मुहिम थिए थी पई ज़रदोज़ी कढ़ाई हिकु अनूठी कला आहे बनारस में ज़रीअ जो कमु बनारसी सिल्क जो कमु सॼी दुनिया में प्रसिद्ध आहे उत्तर प्रदेश में मिटीअ जा बासण ऐं धातुअ जा बासण बि वॾे पैमाने ते ठाहिया वेंदा आहिनि कालीन जी बुनाई हिकु अहम सांस्कृतिक अभीव्यक्ति आहे ख़ासि करे कालीन जो कमु भदोई मिर्ज़ापुर खमरीया में ठहंदा आहिनि बनारसी सिल्क हुजे कनौज जो इत्र हुजे मुरादाबाद जो पितल हुजे कानपुर जो कपिड़ो वग़ैरह वग़ैरह उत्तर प्रदेश जी मकबूल शिल्पकारी आहे